میم آپ اسٹیشنری شاپ اونر بات کر رہی ہیں میم میکو آپ کی دکان سے نا کچھ سامان چاہیے تھا ایکچولی تو میں وہ آپ کی دکان سے خریدنا چاہتی ہوں میکو کافی ساری نوٹبکس چاہیے اینڈ ہائلائٹرس وغیرہ اینڈ چھوٹے چھوٹے سامان چاہیے میکو پینسلس ایریزرس اینڈ اسٹیشنری کا باقی اور بھی سامان چاہیے میکو تو کیا آپ کی شاپ پہ وہ اویلیبل ہے اس وقت یس میم میکو دو دو کوانٹیٹی میں سامان چاہیے دو پیسنل دو ایریزر دو شاپنر اینڈ ٹو ہائلائٹر اینڈ میکو فائیو نوٹبکس چاہیے

میم میکو ٹوینٹی روپیز والی نوٹبک چلے گی اور میکو ہندی انگلش میتھ تینوں کی نوٹبک چاہیے یس میم اوکے اوکے میم اور آپ کی آپ کی شاپ پر اور کچھ نیا سامان اویلیبل ہے جس کو میں خرید سکتی ہوں جو ایکسپینسیو تھوڑا مطلب یونیک سا آیا ہو اچھا اوک اوکے میں ضرور خریدوں گی ہاں آپ مجھے بتائیں اور کیا کیا آیا ہے اچھا اچھا میکو نا ایک وہ چاہیے تھا چھوٹے سے بچوں کا جو ٹیڈی آتا ہے نا ہاں وہ چاہیے میم میکو تو تو فائلس کتنے سائز ہے آپ کے پاس لگ بھگ میڈیم سائز مل جائے گا اوکے میم تو وہ میکو کتنے کا پڑے گا اوکے اگر میں سارا سامان خریدوں تو ڈسکاؤنٹ تو ہوگا کتنے پرسینٹ ڈسکاؤنٹ ہے آپ کا اوکے میم اور اور کچھ آپ کی دکان پہ ایسا کچھ نیا اوکے میم چلیے اب میں دکان پہ جب آؤں گی تو میں سارا سامان آپ سے کر دوں گی آپ کو لسٹ دے دوں گی میں آپ کو آپ مجھے اس کے حساب سے میکو پے میں پے کر دوں گی آپ مجھے وہ بنا کے دے دینا ٹھیک ہے اوکے بائے تھینک یو